असांजी भई सिंधियुनि में असांजो झूलेलाल में म महाउत्सव मल्हाईंदा आहियूं चेटी चंड जो ॾाढो सुठो लोकप्रिय नचंदा आहियूं छेॼ कंदा आयूं डोला नचदा आयूं सब हिक जेकी डांस कंदा आहियूं सभु इन ई बहाने सां सभु सभु मिलंदा आहियूं झूलेलाल मेले जो उत्सव बि ॿियो असांजो अवसर हूंदो आहे असांजो कॾहिं बर्थडे आहे कॾहिं जनेऊ आहिनि कॾहिं म असांजो विहाउं शादी मुरादी जेको हूंदो आहे उन में सभु डांस कंदा आहियूं सभु मौज कंदा आहियूं असां पाण में ऐं ॿिया नचंदा टपंदा आहियूं ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे की भई अॼु जनम ॾींहुं आहे अॼु असांजी शादी जो ॾींहुं आहे अॼु शादीअ जो ॾींहुं आहे त उन में नच टप कयूं झूलेलाल जो अॼु म मेलो आहे त झूलेलाल चेटी चंड जो मल्हायूं कॾहिं ईअं बि उत्सव बि मल्हाईंदा रहंदा आहियूं कुझु बर्थडे थिए या कुझ बि हुजे असां पंहिंजे इहे ई हर महीने बी चंड रात जो असां नच टप कंदा आहियूं झूलेलाल जो ॻाईंदा आहियूं आहियो लाल चओ सभई चओ झूलेलाल जेको झूलेलाल चवंदो तंहिंजा ॿेड़ा पार थींदा झूलेलाल नाले जी असां हर महीने चंड में ॻाईंदा आहियूं झूलेलाल जो मल्हाईंदा आहियूं असां चेटी चंड त मल्हाईंदा आहियूं साल साल में पर हर महीने बि असां मल्हाईंदा आहियूं झू झूलेलाल असां नच टप कंदा आहियूं